मोसौ लोमजानायखौ बिजि थुफैयो आरो अमा अमा लोमजानायफोरखौबो बिजि थुफैयो आरो दा मुलिनि दामआबोथ' बुरजा जाबाय मालाय गावसोरो बेसे लायो बेसे मायो बेखौ गावसोरसो लाङो फैसाफोरखौबो दा आरो जोंलाय मुलिखौनो बायना होफैयो दा आरो मोसौखौबो बोरमाखौबो दा आरो बिजि थुनायाव हामाब्ला आरो गावसोरो मा मा मुलि होफैयो जों दा मोन्थिया आरो दा होनायाथ' होबायानो दं जोङो मोसौनावबो बोरमानावबो मोसौ मोलानावबो आरो बे अमानावबो होदों ओमफाय आरो ओरैनो आरो दाउफोर दाउफोरनाबोथ' बेमार जायोना हांसोनावबोथ' बेमार जायो जोङो मुलि लायनानै होफैयो आरो होयो आरो मुलि होब्लाबोथ' आरो इनि सिगाङावनो मुलि होनानैबोथ' थैखाबायना आरो दा मा माखो जादों मा माखो मादों जाना दुखा हामासैना खावसेया हामबाय खावसेया हामाखै आरो इनिफ्राय दा आरो दं आरो दा मोसौब्लाबो मानै माथामा थैबाय थैनायालाय आरो दा दंबावो ओरैनो मोसौआ दंमोन दसथासो ओमफ्राय बोरमाया आरो सल्लिसथा इनिफ्राय आरो दा मा माखो होनांगौ आंबोथ' मोन्थिलायलाङाखै दा मा खालामनांगौ दा आरो आं गथ' गथायजोंबो आंबो दा नायस्लाबनो हाया मालाय बिहामजोफ्राबो गैया मालाय बेलेगाव खामानि मावनो थांदों दा जानो गैयि मानसि आं बोरै खालामनांगौसो जादों दा दा आरो हौवाफ्राबो हौवाफोरखोबो मोनथेरा आङो दा खुदियाफोर ओरै उन्दै उन्दैफोरजों रावबो ड'क्टर अजा होसोनोबो हास्लाबलाङा आं